जय झूलेलाल असांजे महाराष्ट्र में मेज़र आहिनि पार्टीस आहिनि लीडर्स बीजेपी आहे ऐं उन्हनि जो इहो ई एजेंडा आहे त देश जो सुधारो थिए सभु हिकु थी हलनि देश आहे त सभु कुझु आहे इन जे करे इन पार्टिनि असांजो तमामु सुठे नमूने जनता जो वाधारो कयो आहे जय झूलेलाल